जेवण रांदपा खातीर सगल्यांक गरजेचें सामाण म्हणल्यार तीं आयदनां जी वेगवेगळी तरेची आयदनां आसता तीं गरजेचीं आसता सगल्यान पयलीं म्हणल्यार व्हडलो तोप जो एक किचनांत आसुंकूच जाय मागीर दुसरे दुसरे तरेचे दवले जे आसता देखीक म्हणल्यार शीत जर करता जाल्यार बुराक आसता तो दवलो जाका आमी जारो म्हणटा तो एक म्हत्वाचो आसता किचनान आनी दुसरे तरेची आयदनां म्हणल्यार धाकटो तोप मागीर मिडीयम तोप मागीर वाटूल मागीर सुरी चमचे प्लेट बशी वांटूल ग्लास पेलो कांटो मागीर दुसरे तरेचे एक व्हडलो जारो धाकटो जारो आसता तें गरजेचें आसता मागीर कायल आमची एक जी नॉर्मल कायल भाजी बी करपाक आसा ती कायल मागीर दुसरी तरेतरेचे तवे एक नुस्तें भाजपाचो तवो मागीर एक चपाती भाजपाचो तवो म्हूण आसता तशेंच डोसा बी करता जाल्यार तो एक वेगळो तवो आसता कित्याक हें सगले एकूच तव्यार जावपाचें ना आमकां जर किचनान आयदनां जाय म्हणटा ती वेगळे तरेची मागीर सुरी आदोळी आमच्या घरांत आदोळी ही सगल्यान मेन म्हणल्यार कित्याक पयलीं सुरी नासलीच आदोळी मेन म्हणल्यार आदोळी मागीर कोयतो आमी नाल्ल फोडपाक वापरता आनी कितें व्हडलें नुस्तें बी आसा तें कातरपाक कातरपा खातीर आमी वापरता मागीर जी आदोळी आसा ती आदोळी सारकी मेन ताचेरूच आमी बसून सगले भाजी कांतपाचें आसा नाल्ल कांतपाचें आसा तें आमी आदोळीचेरूच बसून करता तो एक सगल्यान म्हत्वाची अशी किचनांत आमकां गरजेचें गरजेची आयदनां कशी हीं आसता मागीर तेच तरेन गॅस हो तर मेनूच कितेंय रांदतलें जाल्यार आमकां गॅस जाय गॅस नाजाल्यार चूल पयलींच्या काळार जशे तरेन चुलीर आमी रांदताली चू चूल चुलीन रांदताले जाल्यार मागीर लांकडांची गरज पडटा आतां तर नवीं नवीं मशिनां आयल्यां जशी की इंडक्शन आतां चूलय ना आनी गॅसूय बी कमी वापरता लोक तशेंच सगल्यान एसेंसशीयल म्हणल्यार आतां इंडक्शन जालां जाचेर सगलें करपाक शकता आमी मागीर तेच तरेन आतां किचनान आमच्या पयलीं तरी किचनान फ्रीज बी नासतालोच तर आतां तो फ्रीज आयला कितेंय उरिल्लें बी भाजी बी सगलें दवरपाक आमी फ्रीज वापरता तशें नुस्तेंय दवरपाक आमी फ्रीज वापरता आनी किचनान गरजेचें सामान म्हणल्यार आमचे कडेन एक तर फातर आसा जातून आमकां कितेंय दाळोवपाक वा बारीक करपाक बरें जाता पयलींच्या काळार मिक्सर आतां मिक्सर आयला पयलींच्या काळार मिक्सर नासलो कितेंय वांटपाक जाय जाल्यार आमी मिक्सरार वांटनासली रगडो आसलो आमचे कडेन रगडो या फातर रगडो म्हणटाली नातर व्हडलो आसता जाचेर बसून आमी मिर्सांग वांट्टा मिर्सांग कडी बी करपाक जी मिर्सांग वापरता चिकन शाकोती बी करपाक मिर्सांग वापरता ताजेर तेन्ना रगड्याचो वापर जाता तशेंच रगडो आसता तो आमी चड सपोज मिर्सांग वांटपाची आसा वा चड आयण वांटपाचें आसा ताका वापर करता तेच तरेन फातर जी ल्हान आसता ती कसलीय चटणी वा कमी कितेंय वांटपाचें आसा जाल्यार ताचो वापर हाजो फातरीचो वापर करता मागीर तेच तरेन चिमटो नुस्तें आमकां परतुपाक सगल्यान म्हत्वाचो आसा चिमटो हांवें नाल्यार कायलाटोय धर पयलीं कायलाटो वापरताली नुस्तें परतुपाक की चपाती परतुपाक वा आनी कितें पूण आतां नवें ट्रेंड आयलां आतां आमी चिमटो वापरता तेच तरेन कितेंय काडून घालपाक आनी आयदनांचें आयदनां टुल्स म्हणल्यार आतां वेगवेगळे तरेचे आयदनां आसता एक तर वेज रांदपा खातीर वेज आयदनां नॉन वेज रांदपा खातीर नॉन वेज आयदनां तीं मिक्स करिनात ती सेपरेट सेपरेट दवरता